हम अखन सरकारी नौकरी के तैयारी करै छलहुॅं हँ आओर बहुत प्रयास कऽ कऽ नौकरी के पाबि गेलहुॅं तऽ हमर जीबन के मुख्य उद्देश्य अछि कि अपन करियरमे स्टेबिलिटीके सङ्ग सङ्ग जनता आओर अपन राज्यके लोक सभक भलाइ कऽ सकी कारण जे हमर राज्यक स्थिति बड खराब अछि एक तऽ बेरोजगारी ऊपरसँ गरीबी भुखमरी अशिक्षा आदि कुपोषण एहन कन्डीशनमे हमर राज्यक लोक सभके अछि अहि बातक आवश्यकता छै कि ओ अऽ हुनका कोनो मदद भेट सकै हुनकर हुनका लेल जे कार्यक्रम चलाओल जा रहल छनि अऽ ओहि कार्यक्रम अऽ के कोनो अऽ नीक जेकाॅं निर्देशित कऽ सकै ताहि लेल हम चाहै छी कि हमर नौकरी से बहुत सारा लोक के भलाइ भऽ जाइक